मेरा बचपन से ही खाना बनाने का मेरी माँ ने मुझे सिखाया था मैं दस साल की थी जब से खाना बनाने लग गई थी उसके बाद शादी के बाद कुछ नया सीखने के लिए हाँ हमारे टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं थे तो आस पास की जो बुजुर्ग महिलाएँ रहती थीं जिनको अच्छा अनुभव रहता था खाना बनाने का हम उनसे नई नई चीज़ें सीखते थे उनसे पूछते थे कैसे बनाए क्या करें फिर हम उसका प्रयोग करते थे कभी अच्छी बनती थी कभी नहीं बनती थी तो फिर से पूछते फिर से बनाते सबसे बड़ी मुसीबत हमको नई चीज़ बनाने में जब हमने चकली बनाना सीखी तो उसमें थोड़ी आई नेह टूट टूट के जाती थी फिर हमने पूछा फिर हमको बनाना आया धीरे धीरे अब अच्छी बनती हे फिर दूसरी चीज़ एक अनार सा है मराठी व्यंजन वह हमने बनाया तो वह हमसे कभी अच्छा बना नहीं बहुत मुश्किल से कभी एक दो बार अच्छा बना होगा फिर भी हम उसको कोशिश करते रहते थे आखिरी में हमने अच्छा बनाना सीखा उसको और अब अच्छा बनता है इसमें खाना बनाने में हमको कोई मुसीबत नहीं आती है अगर कोई बता दे तो हम हर तरह का खाना बना लेते हैं नई एक आध बार गलती होती है दोबारा में अच्छा बन जाता है जो व्यक्ति जिसने सिखाया है वह भी अगर खाता है तो बोलता है कि हाँ ठीक परफेट मतलब सही बना है बिल्कुल आपका खाना हम जैसा बनाते हैं हर तरह का खाना हम बनाने की कोशिश करते हैं शौक़ रखते हैं तरह तरह के व्यंजन सीखने का